हमसब माछ मारै के लेल जाइ छी तऽ नदी मे गंगा माई के नाम लेके अगर हेलबै छियै हुनका सलामी दै छियै एकर पूजा पाठ कऽ के जाल महाजाल लेके मछली मारै के लिए नदी मे जाइ छियै आओर मच्छली मारै छी जैमे सामूहिक रूप से तरह तरह के गीत गायल जाइ छै जैसे सब मल्लाह के मोन लगै छै जोड़ लगा के हैयसा कऽ के लोग घीचै छियै नारा लगबै छी जैसे सब लोगके जोश जगै छै शक्ति बढ़ै छै जैसे जाल के घीचय मे बहुते मदद मिलय छै